एकटीह जुलाई उणिवीह सौ चोहतरि इकु हिकु सप्टेंबर उणिवीह सौ सठि ॾह सप्टेंबर उणिवीह सौ पंजानवे वीह आगस्ट उणिवीह सौ सततरि ॾह जनवरी उणिवीह सौ नवानवे